अगर अस तेहारें दी गल्ल करचै ते साढ़े जम्मू प्रदेश च बड़े तेहारें न जि'यां रक्खड़ी होई बच्छ दुआ होई राह्ड़े होई गे नराते होई गे ते एह् अलग अलग ध्यार ते इ'नें गी लोक अलग अलग तरीके कन्नै मनांदे ते साढ़े अगर कल्चर दी गल्ल कीती जा ते साढ़े जेह्ड़ा जम्मू प्रदेश ऐ एह्दे च बड़ी सारी कास्ट न जाति न जाति अंदर बी कास्ट न जातियां न ते इं'दे अलग अलग प्रथा न अलग अलग तेहार न अलग अलग इं'दियां मेलां लगदियां न अलग अलग इं'दे देवी देवतां न अलग अलग देवस्थान न ते जेह्ड़े अलग अलग न इं'दे पूजने दे तरीके न जि'यां कि नमीं कनक होई नमां आटा निकलदा ते अपने अलग अलग देवतें गी एह् पूजियै ते खारके देइयै खंदे न अगर अस तेहारें दी गल्ल करचै रक्खड़ी होई राह्ड़े होई गे नराते होई गे एह्बी साढ़े अलग अलग टाइम च बनाए जंदे न अलग अलग म्हीने जियां हून होई गेआ साढ़े इत्थै सौन म्हीना ऐ बना दा